हां जी में कठुए दी रैह्ने आह्ली आं होर में इ'नें गटारियां जां जेह्ड़ी कबूतर चिड़ियां इं'दे बारे च बोलना चाहन्नी आं दिक्खो जी पैह्लें गटारियां चिड़ियां कबूतर होंदे हे उल्लू होंदे हे एह् मलाह् मलूह् बगैरा होंदे हे अज्ज कल कुछ दिक्खने गी निं लभदा ऐ असेंगी ते इ'नें ब पक्षियें दे नांऽ बी चेत्ता न भई एह् मलाह् हा एह् उल्लू हा अज्ज कल दे बच्चे न जेह्ड़े उ'नेंगी ते कोई पता निं मलाह् केह् चीज होंदी ऐ जां उल्लू कोई पता निं ऐ उ'नेंगी ते एह् अज्ज कल तुप्पे दे निं लभदे तुसीं जित्थें मर्जी साढ़े कठुऐ जां इद्धर जां कठुऐ ते चलो शैह्र ऐ इद्धर पिंडां दे बिच्च कुतै बी इ'नेंगी तुप्पी लैओ एह् निं लभदे हैन पैह्लें इ'नेंगी दिक्खना मिगदी बड़ा पंसद हा इ'नेंगी दिक्खना इ'नेंगी दिक्खियै असें कुदै लब्भना ते इ'नें असें इद्धर उद्धर जाना दिक्खना इ'नेंगी तकदे रैह्ना एह् गटारियां उड्डा दियां उल्लू दिक्खना बोलदा कुदै उल्लू लग्गी पौना दिक्खन कि उल्लू ऐ मलाह् एह् सारियां चीजां असें दिक्खनियां ते हून लभदा गै कुछ निं ऐ एह् पिछला टाईम सारा खतम होई गेदा ऐ ते कुछ निं लभदा जियां जियां तरक्की होआ दी ऐ ते पिछला सारा कुछ खतम होई गेआ तरक्की दी बजह् नै फोन टावर बगैरा लग्गा दे एह् सारियां चीजां पिछलियां कुदरती चीजां हियां जेह्ड़ियां खतम लगी पेइयां बल्लें बल्लें होन साईंस ने अपना ओह् करी दित्ता अपनी तरक्की साईंस करा दी तरक्की ते करा दी चलो अच्छी गल्ल ऐ तरक्की करा दी पर पिच्छें जो कुछ ऐ हा चिड़ियां बगैरा गटारियां कुछ दिक्खने गी निं लभदा हून

जदूं असीं निक्के होंदे हे ते इनेंगी असीं अपने घर दाने पांदे हे जिसलै असें दाने पाने बेह्ड़े दे बिच्च ते इ'नें इ'यां आना डारां बन्नियै ते चुग्गना इ'नें इन्ना शैल लग्गनियां एह् बेह्ड़ा फुल्ल होई जाना इं'दे कन्नै इन्नियां बड़ियां आनियां एह् ते इ'नें चोग चुग्गन आना ते उड्डी जाना बड़ी शैल लग्गना ते मन करना इ'नें पकड़ियै ते इं'दे कन्नै खेलिये इं'दे कन्नै खेलना असीं इन्नियां शैल लग्गनियां इं'दे इ'नें अपने घर बनाए दे होने घोंसले इ'नें तिनका किट्टे करी करी करी अपने इन्ने शैल शैल घर होने बनाए दे ओह् असें दिक्खने अज्ज कल लभदे गै निं भाई घौंसले चिड़ियां निं ते घौंसले कु'न बनाने घौंसले कैह्दे बनाने ते एह् इन्नियां शैल चिड़ियां हियां कोई चिड़ी निं हून कोई गटारी निं कोई मलाह् उल्लू कुछ निं लभदा हून कुछ तुप्पे दा निं लभदा सब खतम होई गे टावर लग्गे सारा कुछ खतम होई गेआ एह् जां फैक्ट्रियां लग्गियां प्रदूशन दी बजह् कन्नै एह् प्रदूशन सारा फैली गेआ सारा कुछ नश्ट करी दित्ता प्रदूशन ने सब कुछ खतम होई गेआ कुछ निं रेहा सब कुछ खत्म होई गेआ पैह्लें चिड़ियां आनियां ते हून एह् फैकट्रियें दे धुएं दी बजह् कन्नै बी चिड़ियां उड्डी गेइयां फोन दी बजह् कन्नै टावर दी बजह् कन्नै चिड़ियां पता निं कु'त्थें चली गेदियां मरी गेदियां खतम होई गेइयां केह्ड़े देश चली गेइयां कोई पता निं लभदियां निं हून कोई तोप्पा बी चढ़ै इक चिड़ी निं लभदी एह् एह् एह् दिक्खियै नेईं लब्भन ते बड़ा दुख होंदा असेंगी कि चिड़ियां निं हैन कुछ निं ऐ फ्ही सारा कुछ पशी पक्षी एह् सब खत्म होई गे ते बड़ा दुख लगदा सानूं इ'नें गल्लें दा